भरतनाट्यम भारतके बहुत प्रसिद्ध नृत्य छै जेकी बहुत जादा ही प्रसिद्ध देश विदेशमे भी बहुत जादा ही प्रसिद्ध छै जेकरा कारण अपन देश भारतके बहुत जादा नाम रौशन करि रहल छै आओर ई जे भरतनाट्यम नृत्य छै ओ तमिलनाडू राज्यके तमिलनाडू राज्यके छै ओकर भरतनाट्यम भरतनाट्यम भरतनाट्यमके जनक नटराज नटराज हखिन नटराज नटराज छथिन जेकि भरतनाट्यमके भरतनाट्यमके हमलोगके सामने लए ले हलखिन